और कपड़े बनांदियां अज्जकल दे मोडर्न मोर्डन डिजाइन कन्नै ते होर लोग बड़े इ'यै डिजाइन करदे कश्मीर च कश्मीर च एह्दा शालें दा बड़ा बड्डा कारखाना ऐ उत्थैं उत्थैं बाह्र बी जन्दे जेह्ड़े विदेशें च जन्दे सारा समान शाल एक्सपोर्ट होंदे साढ़ै जम्मू कश्मीर चा फिर साढ़े जम्मू कश्मीर चा शाल एक्सपोर्ट होंदे एक्सपोर्ट होंदे बाह्र विदेशें च फिर होर लोग विदेशे च लोग बड़ा पसंद करदे इ'नें समानें विदेशें च एह् समान बड़ा मैहंगा मैहंगा बिकदा फिर जेह्ड़े साढ़ै इद्धरा दे आम लोग ओह् जेह्ड़े जनानियां घर रौह्ंदिया फिर ओह् ही शाल फ्ही इय्यां अपनी अपनी कला कृतियां करदियां ओह् लोग बाह्रा दे लोक दिक्खदे बाह्रा दे लोक बड़े पसंद करदे उस्सी फोर्नर लोक जेह्ड़े ऐ ओह् शाल कोटिये ते उ'नें डिजाइन फिर और अज्जकल मोर्डन लोग च साढ़ै कोल शर्टां टीशर्टां बी बनदियां साढ़े मार्डन ट्रैडिशनल क्लोथ्स ऐ जेह्ड़े ओह् कश कश्मीर च बड़े फेमस ऐ कश्मीर च ते ओह् अपने फेमस ओ कुर्ते कार्ते पांदे ओह् जेह्ड़े ओह् कश्मीर च बड़े फेमस ऐ ओह् बाह्रे विदेशे च बी एक्सपोर्ट होंदे बुक बाह्रले लोग जेह्ड़े आंदे जिसलै कश्मीर च आंदे ते ओह् लोकें दिक्खदे भला इ'यै ले कपड़े पाए दे फिर ओह् आप्पू बी लैंदे ताकि कश्मीरी लोकें नै आप्पू घुली मिली सकै ओह्दे कन्नै मतलब शैल रली सकै ओह्दे ने केह् होंदा कि जेह्ड़ी इंडिया दी जेह्ड़ी जम्मू कश्मीर दी जेह्ड़ी ओह् ऐ इकनोमी ऐ ओह् बधी ऐ जेह्ड़ी लोकें सहायता मिलदी लोक अपना कम्म चलांदे ओह्दे ने आम जेह्ड़ी जनानियां ऐ ओह् घर रौह्ंदियां पहाड़ी पहाड़ी लोग जेह्ड़े ऐ पहाड़ी लोग एह् बड़ी एह् बड़ा चलदा कम्म जेह्ड़े कश्मीरी पहाड़ी लोग ऐ फिर जम्मू च पहाड़ी लोग ऐ ओह् इ'य्यै कम्म रक्खदे जनानियां अपने घर बैहियै ओह् सलाई दा कम्म करदियां फिर और शाल शूल उप्पर डिजाइन बनादियां शाल बाह्रा मारकिट दा लेई आना सस्ता दो सौ रपे दा यां तिन सौ रपे दा फिर उस्सी लेइयै घर आना फिर ओह्दे उप्पर अपनी डिजाइन बनाने सुई कन्नै बनाने ओ बड़े बड़े डिजाइन बनांदे ते फिर उस्सी मार्केट च बेचदे शैल पर मैहंगा मैहंगा ज्हार पंदरां सौ दा एह्दे ने केह् होंदा कि उं'दे घर खर्चा चलदा ते लोग इ'दे नै पैसा कमांदे जेह्ड़ी क कश्मीरी जनानियां यां प्हाड़ी जनानियां ऐ फिर ओह् इ'दे नै पैसा जेह्ड़ा कमांदे फिर जुल्लै ओह् डिजाइन बनाइयै ते शाल लिंदियां ते